हम लोग बीडियो कॉल करना पसंद करते हें क्योंकि बीडियो कॉल करने में सामने वाले की अभिव्यक्ति नज़र आती है कि वो बीडियो कॉल करने से कितना खुश होता है इसलिए बीडियो कॉल करने से हमें लोगों के मन से और वचन से ओर कर्म से उनके हमारे प्रति प्रेम का पता चल जाता है और हम हर रोज़ दो तीन घंटे फोन पर अपना समय व्यतीत करते हें जिसमें हम अपने सभी जान पहचान वाले लोगों को बीडियो कॉल करते हें तथा हम उनसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानकारियाँ प्राप्त करते हें इसलिए बीडियो कॉल करने से लोगों के बीच में आपस में भाई चारा ओर सम्बन्ध बने हुए रहते हैं इसलिए वीडियो कॉल करना जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है